मध्य प्रदेश में संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना हैं इसके भौगोलिक अर्थ भी बहुत पुराने हैं मध्य प्रदेश एक बहुत खुशहाल रा राष्ट्र हुआ राज राज हुआ करता था जिस पर पहले राजा महराजाओ ने अपना राज किया उसके बाद अंग्रेजो ने राज किया उसके बाद कई नेताओं ने भी राज किया जिन्होंने वहीं सरकार कईयों ने मध्य प्रदेश की जनता का भला करने के लिए इसमें कई योजनाई बनाईं और कई भ्रष्ट नेताओं ने मध्य प्रदेश की भुगोल की स्थिति को भी खराब किया है कई अलग अलग परिस्थितियो में मध्य प्रदेश की भौगोलिक वास्तविकता में बहुत अत्यधिक उतार चढ़ाव आए हैं भुगोल मध्य प्रदेश का भुगोल इतिहास बहुत पुराना हैं जिनमें वन्य प्राणी आरक्षित जीव और जड़ी बूटियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं मध्य प्रदेश में उसकी वन्य जीवनो के द्वारा ही जाना जाता है उसके अलग अलग प्राणियो प्रकृति की जीवों के द्वारा उसे पहचाना जाता है उसकी सुन्दरता को कई चीजों से नापा जाता लेकिन आज की परिस्थिति में व्यक्तियों ने नदी नालियों उसकी प्रक्रतिक चीजो को इतना दूषित कर दिया है के उसकी भौगोलिकता में अलग अलग प्रकार से उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिस प्रकार प्रकृति की छानी के द्वारा मध्य प्रदेश में अलग अलग वन्य जीव विलुप्त हो गए हैं और कई जंगल काटे जा रहे हैं कई पेड़